ऐसी कई तरह की तकनीकें हैं मैंने तो ख़ास करके जो मेरे पास में एक लड़की थी लक्ष्मी शर्मा नाम की वह एक ड्राइंग करती थी जब मेरा बर्थडे था उसने मुझे एक स्केच बना कर दिया था सेम मेरा ही स्केच था वह तो वह स्केच जो मैंने देखा उसने पेन से ऑनली पेंसिल से बनाया हुआ था जो स्केच उसने बनाया तो मैंने उसी दिन सोचा कि भाई मुझे यह करना है ज़रूरी करना है और फ तब मैंने उससे यह पूछा तब मैंने उससे सीखा और फ़िर मुझे मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैंने एक ड्राइंग बनाई थी और वह भी स्केच से ही बनाई थी बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई थी और फ़िर जो उसकी ट्रिक्स थीं वह टिप्स थीं और तकनीकें थीं वह तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसको जिस पेंसिल से एक रबड़ पेंसिल आती है उसके थ्रू बनाया जाता है तो उस रबर पेंसिल से क्या है थोड़े हल्के से हाथ से उस स्केच को बनाया जाता है और हल्का हल्का फ़िर फ़िर के अगर गलत होता है तो रबर स्केच है वह हाल मिट जाता है और उसे वहीं से वापस से शुरू करने के बाद वह जल्दी बन जाता है धन्यवाद